हैलो हैलो और क्या चाहिए और क्या चाहिए जी मिल सकती मिल जाएगी मिल जाएगी वही चार सौ के क़रीब तो मिल ही जाएगी ऐसे रहेगा जी मैम वह हाँ हो गया होगा ऐसा ही कुछ ठीक है ठीक है ठीक है